महाराज दिक्खो जी जियां कम्म करना पौंदा एल्ले खेती बाड़ी दा कम्म औंदा ऐ कुसै गी स्कीम औंदी नी ऐ ते जिन्हे स्कीमां औंदियां ओह् पढे़ लिखे दे न ओह् नौकरियां करा दे जेह्के इयां न अनपढ़ उनें गी स्कीमां नी औदियां न दे दमाक़ उदें शा नेईं लगदा ऐ जेह्के पढे़ लिखे दे न जगत अज्जै कल्लै दे उन्हें गी स्कीमां औदियां बी हैन बा ओह् घर रौंह्दे नेईं हैन ओह् अग्गै नौकरी करा दे होंदे उनें ई पता नेईं ऐ ते जेह्के जिन्हे स्कीमां दस्सनियां न ओह् लभदे नेईं हैन कन्नै इयै के जेह्के स्किल औंदे ते औंदे कम्म शम्म करने आह्ले बी औदें कोई इदां पता नेईं लगदा ऐ जेह्के घर न गरीब न किश पता नेई ऐ पढें लिखे दे नेईं हैन उनें पता घाटा लगदा इयां ते इयां अग्गै लगदा ध्याड़ी नरेगा दी ऐ इयां नरेगा दी ध्याड़ी चला दी त्रै सौ दौ रूपेआ ते जेह्की नरेगा दी ते इयां बंदे लैंदे ओह् पंज साञे पंज सौ छे सौ तक चला दी ऐ ते ज्यादा ध्याड़ियां अज्जै कल्लै दे लोक घट्ट लादें अज्ज कल्ल दे आसान कम्म तुपदे किश होटल र चली जंदे किश ड्राइबर बनी गेदे ते गड्डियां शड्डियां चलांदे किश कियां अपने होटल लेते दे होटल र कम्म करदे घट्ट ध्याड़ी घट्ट लादें अज्ज कल अज्जे कल्ले दा ध्याड़ी कोई गै लादां ऐ पराने पराने बूड्ढे ठेड्डे उऐ लादें ध्याड़ियां जेह्की नमी जनेरशन ऐ ओह् ध्याड़ियां शेयाड़ियां नेईं लांदी ऐ ते जेह्की लांदी बी ऐ ते ओह्बी सत्त अठ सौ रूपया ध्याड़ी मंगदी ऐ इसलै इयां रेट ऐ नरेगा दा जेह्ड़ा चलारदा त्रै सौ नौ रुपेआ जेह्का नरेगा दा नरेगा दा अज कल बडे़ लोक घट्ट कम्म करा दे ते जेह्के इयां घ्याड़ी लैंदे ओह् साढे पंज सौ शा उप्पर उप्पर गे लैंदे न ते कोई डंगा गै देना होए तां बी मिस्त्री दी ध्याड़ी ज्हार रुपे देनी पौंदी ऐ ते ज्हारा शा थल्ले ओह् औंदा गै नेईं ऐ इयां मिस्त्रियें कन्ने लाना होए जेका औबी पंज सौ शा थल्ले नेई लेंदा ऐ